लिरनाय समाव थुलुंगा गोनां आरो गोसो होगथाबनानै थाबाय थानो थाखाय आङो आंनिनो गंसे रेबगनखौ आखाइयाव लानानै आङो रिडि जानानै थायो आरो न' सिङाव आङो हारसिङै थागोन रावबो गोयै बायदि साखाथियाव गंसे गेलासाव दै लागोन बा ज'गाव दै लागोन आङो दा आंनि नांगौ समाव आं जेखौ गोसोआव फैयो आं बेखौ लिरथुमनो लिरथुमनो थाखाय आंनि साखाथियाव गांसे बा गांनै रेडियै डायरिया थाखागोन आं जेब्लानो आंनि गोसोआव माबा मोनसे आयदा सानखांनाय फैयो बा खन्थाइ लिरनांगौ बा रायथाइ लिरनांगौ बेफोरनि माखासे मोनफा मोनफा जुदि टपिकफोर फैयोब्ला आंनि गोसोआव सान्दांथि फैयोब्ला आं बेफोरखौ थन्न' थन्न' बे आंनि गांसे डायरियाव लेरथुमनानै दोनो आरो इसपिसेलि आं बे लेरथुमनायफोरखौ आंनि बर' बिमानि गारां रावजोंनो आं लिरो दा लिरनाय समाव आङो आं बुजिनो हाफिन्नाय बायदि आरो आं जाखौ लेरदों बे लिरनाय लिरनायनि ओंथि आरो गुदि खिथा गासैखौबो मिथि जोबखानाय आङो नांगौ समाव बे आंनि लेरनायखौनो बबेबा खन्थाइ बबेबा रायथाइ बबेबा सुंद' सल' बबेबा सुंद' सिनेमा बेफोरनि माखासे स्क्रिप्तफोराव एबा बेफोरनि माखासे ओंथिफोराव आङो बे बुस्थुखौ बाहायो दा बेफोरबायदि लिरनाय हुदा खालामै खालामै आङो माखासे नांगौ समाव सोरबाफोर जुदि स्क्रिप्त बिह'रोब्ला सोरबाफोर जुदि खन्थाइफोर बिह'रोब्ला आङो हरो दा गोसो होगथाबनानै लिरनो थाखाय आङो बेखौनो खावलायनो सानो मोने सन्थुसथ' नों गोसोआव गोजोननो हानाय बायदि आरो जेबो बेले बेजे नोंनि खर'वाव सान्दांथि फैयैनि थाखाय नोङो मा खालामनांगौ गावबागावनि सइसयै गाव गाबागावनि बासिख'नायनि गेजेरजों नोङो साखाथियाव मा दोननांगौ एबा मेथाइफोर दामोबा मा मेथाइ दामोब्ला नोंनि थाखाय मदद गोनां जागोन आरो बबे मेथाइया नोंनि लिरनो लानाय रेबगननि ओंथिजों मिलायगोन आरो नोंखौ बबे मेथाइया गोसोआव बायदिसिना नोंनि उनाव खामानि होनो हानाय बायदि सोदोबफोर रावफोर गोसोआव फैहोनो हागोन बेफोर बायदि मेथाइखौ दामनांगौ एबा आं दामो दा आंनि डायरिया आंनि लेरखु लेरखा माखासे बेबेबा समाव मेथाइ जाबा दाजा बेफोरजोंनो बरथिक जानानै थायो आरो खन्थाइ होन्नानै बुङोब्ला बुङोब्ला सानफ्रोमबो मोनसे मोनसे एबा दोंसे दोंसे खन्थाइ आंनि आखाइजों एबा आंनि रेबगनजों लिरजायो दा जायो जाया आङो लिरथुम गोरनानै दोनो आरो सानब्रै सानबा सप्तासे एबा माच मोनसे मोननैयानो लाथों थेवबो आङो सुद्राय फिन्नानै मोनसे मेहेर गोनां दोंसे खन्थाइ एबा दोंसे सुंद' सावथुन एबा रायथाइ बेफोरखौ आङो महर होयो दा आंनि बिजाब दिहुन्नायफोर एबा आंनि मेथाइ दिहुन्नायफोर आंनि सुंद' सावथुनफोर दिहुन्नायफोर बेफोरावबो आंनि बे डायरियाव लिरखानाय माखासे मेथाइफ्रानो डायरियाव लिरखानाय माखासे थपिकफ्रानो आंनि गासैबो खामानियाव आं जे खामानि मावनो लायो बे खामानिया आंखौ मदद खालामनाय बादि जायो सापस हमनानै ला आङो दोंसे खन्थाइ लिरनो नागिरदों बे खन्थाइनि थाखाय आङो जेबो राव मोनैलाय आङो बै लिरखाना दोन्नाय माखासे राव आं बाहायो